प्लास्टिक बैग होता है वो हमारे आजकल सभी जगह उपयोग हो रहा है और उसकी खासियत है कि वो हम उसको फेंक देते हैं खचरे में मगर हमें कही पटक देते हैं वो गलती नहीं है और जिस कारण वो हमारे जो ज़मीन है उसको भी खराब करती है अगर हमारे गाय पशु खा जाते हैं और उनकी आँतों में फंस जाती हैं वो मर जाते हैं उससे प्लास्टिक बैग काफ़ी नुकसानदाई है